اصلاح کے علاج کے لیے ہمیں گھر میں بھی بہت نسخہ نکالتے ہیں ڈب جب ڈاکٹر کن جاتے ہیں وہ بھی ہم کو نکالتے تھے پہلے پرانا ٹائم میں یہ سب ہوتا تھا تو پرانے ٹائم میں سب بولتے تھے اب جو ہے نا یہ اس کا بہت پہلے بہت زیادہ ہو رہا تھا میرے گھر میں بھی سب نسخہ نکالتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں بھی نکالتے ہیں پہلے ٹائم کا آدمی ہے نا پہلے اس سب کو پتہ تھا اسی لیے بہت سارا نسخہ نکالتے ہیں اصلاح اصلاح کے علاج کے لیے بہت بولتے تھے نسخہ گھر میں بھی نکالتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں بھی بولتے ہیں پہلے پرانے ٹائم میں بوڑھی سب جو تھے وہ جانتے تھے نسخہ تو گھر میں ہر جگہ یہ نکالتے ہیں علاج کے لیے یہ کیا کریں گے نسخہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں وہ بھی یہی بولتے ہیں گھر میں بھی سب بولتے ہیں پرانے ٹائم میں پہلے وہ جانتے تھے اسی لیے یہ ہے نا چھ مہینہ تک علاج چلتا تھا ٹائم پہ دوا لینا پڑتا تھا اسی بہت پرانے ٹائم کا آدمی ہے نا وہ سب جانتے تھے اسی لیے